नमस्ते नमस्ते बोलो हाँ हाँ बोलिए अच्छा और क्या तकलीफ होती है चलते हो तब साँस फूलती है अच्छा और क्या तकलीफ होती है और क्या तकलीफ होती है आपको अच्छा अच्छा अच्छा आपको कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले अपना खानपान चेंज करना पड़ेगा जो भी आप खाना पीना करते हो ना उसमें सबसे ज़्यादा मैदा को कम कर दो तेल का कम कर दो तली हुई चीज़ें कम कर दो और खाना खाने के बाद आपको रोज कम से कम आधा घंटा पैदल चलना है ठीक है आजकल कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो अपन ठीक कर सकते हैं या ठीक नहीं कर सकते हैं कहने का मतलब तो आपको क्या करना है उसमे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है आपका के आपको खाने पीने के बाद में आधा घंटा वॉक करनी है तली हुई भुनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है और मैं आपको एक दवाई लिखके देता हूँ वो गोली रोज खाना खाने के बाद आपको लेनी है आपको सिर्फ तीन दिन की गोली दी जाएगी और तीन दिन के बाद आप उसको लेकर ठीक हो जाओगे ठीक है वो दूसरा आप जैसे नींद में समस्या थी और सोने में भी आपको तकलीफ थी ना तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी उसके लिए मैं अलग से एक और टैबलेट लिख देता हूँ तो दोनों टैबलेट के साथ साथ आपको आपकी तबियत का सुधार बढ़ता जाएगा और जो आपका हेल्थ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी ठीक है ना और आप खानपान में सुधार कर लो दूसरा ये है कि आपको रोजाना वो आधा घंटा चलने के बाद आपको हर पाँच दिन में एक आपका वजन चेक करना है वजन में अगर ग्राम में भी फर्क आता है तो आप मुझे रिपोर्ट कीजिए वापस आकर ठीक है ना और दूसरा ये करना है आपको के खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना आपको ठीक है ना और उसके अला और उसके अलावा उसके अलावा आपको तुरंत पानी नहीं पीना है और उसके अलावा एक चीज तो बिल्कुल नहीं करनी खाना खाने के बाद तुरंत आपको लेटना नहीं है ठीक है ना तो ये दो तीन आप काम कर लोगे तो आपको मैंने चार काम बता दिए है खाना खाने के बाद आपको वॉक करनी है लेटना नहीं है तला हुई भुनी हुई कोई भी चीज़ें खानी नहीं है आपको और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना वो है आपको वॉक रेग्युलर करनी ही करनी है और पाँच से दस दिन के अंदर आपको रोज वजन चेक करवाना है और हम मिलेंगे वापस बीस दिन के बाद बीस दिन के बाद आप में जो भी सुधार आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ना और कोई तकलीफ हो आपको

दूध हाँ दूध का सेवन आप कर सकते हो लेकिन ये सिर्फ कम मात्रा में ज़्यादा अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि आपका वजन बहुत बढ़ रहा है फैटी लीवर आपका बढ़ता जा रहा है इस वजह से आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो ये कोलेस्ट्रॉल ये सब को कम करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे सेवन अपने को कम करना पड़ेगा ताकि आपका स्वास्थ्य सेवा बेहतर से बेहतर हो सके उसके अलावा आपको एक चीज और है जो मैं खाने के लिए रेगुलर करता हूँ आप दलिया लीजिए सुबह और दोपहर को लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये और भुनी हुई चीज़ें जैसे चना है स्प्राउट है ये उसके अलावा आप सैलेट खाईए लगातार सात से आठ दिन तक सुबह सुबह दलिया लेना है और दोपहर के बाद आपको लेना है भुनी हुई चीज़ें स्प्राउट वगैरह और शाम को लेना है आपको दलिया ठीक है ना ये तीनों ये तीनों जब आइटम आप लगातार लेंगे ना तो सात दिन में आपका वजन तेजी से कम होता हुआ नजर आ जाएगा उसके अलावा ठीक है ना उसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको कोई नहीं है ठीक है ओके ओके ओके